एक म्हणजे त्या पद्दतीक हांगा गोंया भितर तरी गांवकारी पद्दत म्हणटात आमी गांवकारी पद्दत जी आशिल्ली ती तीन पावण्याची आशिल्ली पयलो जो आशिल्लो तो गांवा भितर गांवा भितर एक मांड आसतालो सामको सपाट जो आजुनूय आसा तो आतां फक्त शिगमो आनी धालो आनी असले तरेच्या गजाली खातीर वापरतात पण पयलीं सगळ्यांक मेळपाचें तें ठिकाण आशिल्लें चारीय वाटेनच्यान लोक येवन बसताले आनी तांचे कडेन चर्चा जाताली पयलीं एक गांवकार आसतालो आनी दुसरो थंय पुजारी ताका कांय कडेन वेळीप म्हणटा कांय कडेन जल्मी म्हणटात कांय कडेन माजीक म्हणटात अशे तरेची हें आसा तेका ते हें करताले ते मुखेली आसताले थंय येवन सगले टंटे बिंटे कितें आसा तें सगलें ते खातीर चर्चा जाताली वा बाकीची सगली कामाची वाटप करप अशें तरेचे ये आसतालें तितल्यान जर थंय जो प्रस्न कसलोय प्रस्न आसा तो प्रस्न जर सुटना जायत जाल्यार ताच्या मुखारली स्टेप आशिल्ली ती बारा गांवाची आनी बारा गांवांचें हें जें बारा गांवकार वा वेळीप कोणीय आसता ते सगळें वचून एका वडापोना बसताले आनी ताका बाराजण म्हणटाले आनी बाराजण ते बारायजाण थंय बसून आपआपल्या गांवातले प्रस्न जे ते मांडार सोडोवपाक शकले ना तें हांगा मांडटाले आनी ताजेर हे विद्वान जे लोक आसा ते विद्वान लोक ताजेर बसून उपाय काडटाले आनीक ते मागीर परत गांवा भितर वताले आनी तिसरी पांवणी जी आशिल्ली ती तेच्याकूय फुडली आशिल्ली जेका वर्ग म्हणटाले ती तर आतां आतां बाराजण आसा ताची देव जाल्ले आसा पूण वर्ग तर खंयच अस्तित्वान ना तर वर्ग म्हणजे कितें आसतालो अशे बारा बारा गांवांचे जे बाराजाण आसात त्या आख्या गोंयचे जे सगळें बाराजाण आसा ते बाराजाण सगळें एका व्हडले मैदानाचेर मळाचेर जमताले आनी थंय ह्या सगळ्या आख्या गोंयच्या प्रस्नाची आनी जे प्रस्न त्या मांडाचेर वा बाराजण जर सोडोवपाक शकले ना ते प्रश्न हांगा वर्गा मुखार घालताले आनी ते वर्गा मुखार घालून थंय त्या प्रस्नांचो विलो लायताले ते प्रस्न सुटावे करताले वा ताचेर उपाय सोदून काडटाले आनी आनी एक पद्दत आशिल्ली गांवकारी भितर ती म्हणजे अशी की एक किदें निर्णय घेतलो आनी तो निर्णय गांवाक मान्य आसा पूण तातूतल्यान एक मनशान जरी ताका विरोध केलो जाल्यार थंय मॅजोरिटी डिशीजन मुखार वचनासलें भोवसंखेचें तो निर्णय फाटी घेवचो पडटालो अशी तरेची ही गांवकारी पद्दत आशिल्ली संपूर्णपणे लोकशाय पद्दतीची